गामि ओनसोलनि हारिमुवारि होननानै बुङोबा जों मिथिनो मोनो गोदोनि आबै आबौमोननिफ्राय सोलिबोबाय थानाय माखासे मावनाय जानाय लोंनाय हारिमु गेलेनाय दामनाय देनाय गोजाम खान्थिजों सोलिबोनाय बेखौ गामि ओनसोलनि हारिमुवारि होननानै जों मिथिनो मोनो जेरै बेवहाय बायदिसिना गेलेमु खेला गेलेनाय खमलायनाय गेलेनाय खारनाय गेलेनाय होसोलायनाय बारनाय गेलेनाय बायदि बायदि गेलेनायफोर थायो बेजों लोगोसे मोसानाय दामनाय देनाय खाम दामनाय औवाजों दामनाय जथा दामनाय सेरजा दामनाय बायदि बायदि दा बे फोरखौ जौगाहोनायाव दोरोङारि माखासे गोदान मुगानि गेलेमुफोरा जौगाहोनायाव गोबां बिफाव लायो जेरै आथिखालनि गोदान मुगानि गेलेनायजों गोजाम मुगानि गेलेनायजों माखासेया फ्राय गोरोबा माने गोजाम गोजा गामि ओनसोलनि माखासे गोजाम गेलेनाय बायदिफोरखौ सोदांनानै दा माखासे गोजौ थाखोनि दोरोङारि गेलेनायाव सोलायहोनाय जादों गुबुन गुबुन नेम खान्थिखौ सोलायनानै दा गोजाम गेलेनायफोरखौनो गोदान गेलेमु खालामदों दा दानि मुगानि जौगानाय गेलेनाया गोदोनि गामि ओनसोलनि हारिमुवारि सिनायथिखौ फोथांना लाखिनायाव इसेबाबो बिहोमा होदों मानोना दोरोङारि गेलेमुवा जौगा थाखो आरो जौगा नेमखान्थिजों आरो बुहुमनि बयनिबो गनायजानाय गेलेनाय दा बेनि बेफोर गेलेनायाव जायखि जाया नेम खान्थिफोरखौ मानिना सोलिनो गोनां जायो बेजों लोगोसे बेफोर गेलेनायाव बायदिसिना देहायारि बिथिंफोराव जोथोन लानो थाखाय गेलेनाय बिथिङाव आबाद मोननायफोरखौ जोथोन लानो थाखाय डाक्टार बायदि बायदि गोजौ थाखोनि गोग्गो देहानि थाखाय मोजां मोजां डाक्टार लानानै लाख'नाय जायो बेजों लोगोसे जोंनि हारिमुवारि गोजाम गेलेनायाव माखासे नेम खान्थिफोरा लोरबांमोन बेफोरनि थाखाय आरो जौगा डाक्टार गैयिनि थाखाय बायदिसिना आगाद जानोबो गोनां जायोमोन दा गामि ओनसोलनि हारिमुवारि सिनायथिखौ जौगाहोनायाव बे दानि गोदान मुगानि गेलेमुफोरा गोबां गोहोमबो खोलैदों फारसेथिं जौगा गोजौ फारसेबो लानानै थांदों मानोना दोरोङारि गेलेनाय जानाय लोगो लोगो गोदोनि हारिमुवा हारिमुवा फ्राय गोमालांदोंबो गोदोनि हारिमुवारि गेलेनाय बायदिसिनाफोरा गोमालांदों दा दोरोङारि गेलेनाया बिदिनो जौगानाय लाबोनो हादों